हिन्दी भाषा एक ऐसी मातृभाषा है कि जो जहाँ भी हमलोग जाते हैं बोले बोलते हैं उससे सब लोग समझ जाते हैं हमारी हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है कि हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है और हमलोग कोई भी भाषा बोल लें बिना हिन्दी के अधूरे रहते हैं और हिन्दी भाषा एक ऐसी मातृभाषा है कि कहीं भी चले जाएँ हिन्दी बोलना जरूरी होता है भोजपुरी हो गई कई भाषा हो गई हमलोग बोलते हैं बाकी समन समझने के लिए ज़्यादा अधिकतर हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं हमलोग अच्छा रहता है यह रह गई बात कि लोग आते हैं तो हिन्दी में ही बात करते हैं हमलोग हिन्दी को सम्मान देना चाहिए और धीरे धीरे पूरा एकदम सब लोग हिन्दी को एकदम अपना फ़ेमस मान लेंगे कि हमलोग हिन्दी में हिन्दुस्तान है तो हिन्दुस्तान में हिन्दी ही बोली जाती जानी चाहिए और बहुत बढ़ियाँ है कि हिन्दुस्तान में हिन्दी बोली जाती है और हिन्दी भाषा हमारी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है कि सब लोग समझ लेते हैं हमलोग तो भोजपुरी बोलने वाले हैं लोग हैं बाकी फिर भी हिन्दी में ज़्यादा अधिकतर प्रयोग करते हैं और हिन्दी का सम्मान करते हैं हिन्दी भाषा का सम्मान करते हैं और हिन्दी में ही बोलें बोलने से अच्छा रहता है हिन्दी भाषा एक ऐसी मातृभाषा है कि कहीं पर भी जाइएगा आप यही यही मिलेगा आप हिन्दी में बात करिएगा किसी से भी बात करिएगा तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ हिन्दी भाषा है यह हमारी भाषा है हिन्दुस्तान की हिन्दी भाषा है अगर कहीं विदेश में भी आप चले गए तो हिन्दी में बोलेंगे तो लोग समझ जाएँगे कि हिन्दुस्तानी है यह तो इससे कोई वह नहीं है हमलोग हिन्दुस्तान के हैं तो हिन्दी भाषा बोलनी चाहिए और हिन्दी भाषा का सम्मान करना चाहिए हिन्दी भाषा एक ऐसी मातृभाषा है कि लोगों को समझ में आ जाती है तो हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दी ही बोलनी जानी बोली जानी चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान की एक ऐसी भाषा हिन्दी है जो सब लोग समझ जाते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं सब से कि हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दी भाषा का प्रयोग करें ताकि हर जगह भाषा है हर भाषा में हर प्रदेश की भाषा अलग अलग है बाकी हिन्दी भाषा की बात ही अलग है और हम इसको सम्मान देना चाहते हैं बहुत पूर्वजनक पूर्वज लोग भी हमारे हिन्दी भाषा बोलते थे हमलोग भी बोलते हैं हिन्दी भाषा बहुत बढ़ियाँ भाषा है जोकि लोगों के थ्रू समझी जाती है बोली जाती है कही जाती है और सब लोग इसको समझते भी हैं अच्छे से छोटे छोटे बच्चे हों चाहे कोई भी हो हिन्दी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हमलोग उन लोग को भी सिखाते यही बात कि हिन्दी भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग करिए बच्चे रहते हैं जो बोलते हैं उनको भी हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं हमलोग कि वह लोग हिन्दी भाषा में ही बात करें घर पर रहेंगे तो हिन्दी में ही हमलोग बोलते हैं इसलिए कि बच्चों पर असर जाए कि हिन्दी भाषा ही वह लोग समझें और हिन्दुस्तान के लोग हिन्दी में ही बात करते हैं तो अच्छा लगता है और कहीं भी चले जाएँ कुछ भी बोलो आप अच्छा नहीं लगेगा और हम हिन्दी को बहुत सम्मान देते हैं और सम्मान देना चाहते हैं हमेशा और हिन्दी एक ऐसी मातृभाषा है कि जो हमलोग को कठोर कड़क बनाती है और अच्छा लगता है हमलोग को कहीं भी जाओ तो अगर हिन्दी कोई बोलता है तो हमलोग को बहुत अच्छा लगता है बेस्ट लगता है कि अरे यह अपने यहाँ का हिन्दुस्तान का है हिन्दी बोल रहा है अच्छा लगता है तो हिन्दी भाषा में लोगों को बात करनी ही चाहिए जो कि समझ में आ जाए सबको और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि हिन्दी भाषा ही लोग बोलें और बढ़ियाँ रहेगा हिन्दी भाषा बोलकर ही लोग समझ पाते हैं कि चलो बढ़ियाँ है यह हिन्दी बोल रहा है अच्छे से जो प्यार से हिन्दी बोलता है तो कितना अच्छा लगता है तो हम यही सोचते हैं कि हिन्दुस्तान में रहो तो आप हिन्दी भाषा ही प्रयोग करो